हय हांव म्हज्या फ्रेंड्सां वांगडा बायक ट्रिपीर बी गेलां आनी हांव लायक चंद्रेश्वर भुतन टँपल थंयसर गेलां आनी काबोदेराम फोर्ट आहा थंयसर सुद्दां हांव गेलां आनी खूब जाग्यार हांव भोंवलां तशें एक एक जागो आसा आग्वादा फोर्ट आनी सिंकेरीम बीच आनी दोना पावला गेला हांव आनी बिचाचेर सुद्दा अशें लायक आमी वयता गाडी घेवन आनी आंबोली घाटार बी एकदां गेल्लो हांव आनी सलावलीम डॅम मागीर देवळांनी सुद्दां आमी गेला लायक बायकीन आमी आमचे फ्रेंड्स गेल्ले आनी बायकीन वयताना आमी मातशें मदीं रावता आनी मातशें एक्सप्लोर करता जीं जागा बी आसा तीं किदें किदें आनी चडशें आमी मनसणान बी वयता कित्याक रोडार बी सगळे शांत आसता एकदम आनी थंड आसता आनी मातशी मातशी मायंड सुद्दां फ्री जाता आनी कामाच्या वयल्या स्ट्रेसूय मातशें कमी जाता आनी फ्रेंड्सां वांगडा जे आमी गाडी रोयतात ती मातशी एन्जॉयमेंट म्हटल्या मजा येता खूब आनी अशें केन्ना समज जर हॉलिडे बी आसता जाल्यार आमी पयली प्लेन करता ट्रिपीचेर लायक कशें किदें करप आनी सगळें प्लॅन बी करून आमी तो एग्जिक्यूट करता आनी आमचे फ्रेंड्स फूल आमचो एक ग्रूप आसा ते आमी ग्रुपान वयता आनी समज जर केन्नाच अशें हॉलिडे नाजाल्यार कसलो आमी दीस काडटा म्हयनेन एक दोन दा आमी तरी वयता अशें भोंवपाक बी भायर आनी एस्पेशली संडे बी आसता पय तेन्ना आमी अशें वयता लायक लाँग ट्रिपाक वयता गाडयेन टू व्हिलरीन आनी खूब इन्जॉय करता अशें मदीं खंय आमी रावता बी आनी लायक विडिओज बी करता आनी मातशें फोन बी करता मातशें डिफरंट टायप अशें लायक फोटोज काडप विडियोज काडप आनी खूब मजा अशी येता आनी आमी गाडी चलयताना रेसिंगूय मातशी करता आनी आमी कॉम्पिटिशन लायता कोण फस्ट पावतलो आनी कोण लास्ट मागी आनी